गोंयचे आमचे पेपर गोमन्तक तरूण भारत सुनापरान्त दुसरो नवहिंद टायम्स अशें पेपर म्हणल्यार त्या पेपरांचेर न्यूज येतात न्हय ते न्यूज राजकारणांतली न्यूज सगळ्यां लोकांक सारकी कांय कळनासतना न्यूज दिल्ल्या बशेन दिसता राजकारण थंय घडटा एक आनी हांगा न्यूज दुसरोच आसता आनी ओपोजिट पार्टींचे तर कितें कितें बरयल्लें आसता आनी कितें आसता खरें कोणाक जाय न्यूज न्हय तें कळंच ना आतां आतां खंय एक्सीडेंट जाले कोणाक कोणाचे एक चलयेक धरून व्हेलें आनी कितें केलें ह्योच खबरी चड आसतात आतां आनी भारतीय न्यूज चॅनल जर पळयलें आमी जाल्यार आजतक आमचें गोंयचे प्रुडंट गोवा न्यूज हे खबरो दितात म्हणजे आपले कोणाचें बरें आसतात न्ही तांच्योच खबरी चड आसतात तांच्या कडेन आनी ओपोजिट पार्टीचे केन्नाच खरें कांय सांगनात जाल्यार कोणाक कितें जालें ते कितें करतात तें कळोवनच दिनात कोणाक लोकांक खबर आसता कितें घडलां कितें केलां एक न्यूज दितात दुसरोच न्यूज दुसरे दिसा सांगतात आयज एक न्यूज दिलो जाल्यार ताणें तशें करूंकच ना अशें म्हणून तो न्यूज लिपोवनच व्हरतात अशे न्युजाच्यो आतां खबरी चल्ल्यात